کھیل کھیلنے سے دیہی علاقوں کے لوگوں کو بہت طرح کے فائدے ہوتے ہیں اگر ہم کھیل کی بات کریں تو بہت طرح کا کھیل ہوتا ہے پہلا ہم لیتے ہیں کبڈی جو کہ خاص دیہی علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کبڈی کے کھیل سے کہ جو وہ کھیلتے ہیں بچے ان کی گرپ مضبوط ہوتی ہے ہاتھ پکڑنے کی کچھ بھی چیز پکڑنے کی جو گرپ ہوتی ہے وہ مضبوطی آ جاتی ہیں

اور ان کا فزیکل ڈولپمنٹ ہوتا ہے فزیکلی وہ اسٹرونگ ہوتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں پٹکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کشتی بازی تو وہ کیا ہے وہ مٹی میں ہی کھیل رہے ہیں ان کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہیں ان کا امیون سسٹم جو معدہ کہلاتا ہے وہ اسٹرونگ ہوتا ہے پتنگ بازی پتنگ بازی اگر ہم دیکھیں الگ نظریے سے تو وہ کیا ہے وہ مینٹل پریزنس آپ کی دماغی حالت اور آپ کی آنکھ کا دونوں کاڈینیشن اور ہاتھ یہ تینوں چیزوں کا کاڈینیشن ہوتا ہے کیا آپ دماغی طور پر پتنگ اڑا تو رہے ہیں بٹ آس پاس میں کوئی پتنگ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے یہ آپ کا آنکھ کام کرے گا اور ہاتھ کے ذریعے آپ اس کو ڈھیل دے سکتے ہیں یا کھینچ دے سکتے ہیں تو یہ سب کھیل ہیں جو کہ دیہی علاقوں کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں